हॅं हेलो

हुँ हमरा अखनो जे यऽ हमर जे आर्ट यऽ हम जे बनेलहुँ हँ ओकरा अहाँके काउण्टर पर गैलरी पर जगह पयबाक अगला जे अहाँ कार्यक्रम हेतै ताहिमे करबाके लेल जिज्ञासा छै कोना की छै हॅं हम पेन्टर छी हमर पेन्टिंग यऽ आ हम अहाँके जे शोरुम कहियौ या गैलरी कहियौ जे कहियौ मे जगह पयबाके लेल जे हमहुँ अपन ओहि माध्यमसँ अपन मार्केटिंग करब या अपन प्रदर्शित करब तै हमर गप सुनू हुँ हुँ हुँ विषय की यऽ या कहियौ जेना हुँ हुँ हाँ प्रकृति आधारित चलू ने हुँ हुँ हुँ ओहिमे जे छै ने हॅं हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ एक या दू लगेबै तऽ ओकरामे की हॅं ओकर कते जगह लेबै हॅं इएह एकटा चारि फिटके छै एकटा तीन फिटके छै वएह लगेबै तऽ ओहिमे हॅं हॅं हुँ तऽ हॅं तऽ दस दिन प्रदर्शनी रहतै तऽ प्रयास करबै हम जे हॅं प्रयास करबै जे आदि अन्त राखी

हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ नहि तऽ आब देख ओकरा देख ओकरा देख लियौ ने जे जे मानि लिअ हमरा जहन हमहुँ हमहुँ तऽ ओहिसे जुड़ल लोक छी हमरा कतबामे हेतै किछु राहत कय कऽ ओकरा जे अहाँके बात लागै से करी जाहि सँ हमरो जान बचै हुँ हॅं हॅं बहुत बात छै हॅं हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ